हाँ नमस्ते सर हाँ बताइए क्या काम है हाँ हमारा नंदगंज में दुकान है मैडम वह क्या सब चाहिए आपको हाँ हाँ क्या लेकर आपको अच्छा

और और बताइए सेब कर दें आपको चाहिए कितना चाहिए सेब अरे सेब तो है दो सौ रुपये किलो है अनार है तीन सौ रुपये किलो है और कीबी फल है सौ रुपये किलो है अंगूर है पचास रुपये किलो है

क्या हो गया मैडम तिलक में जाना है तो इतने में नहीं ना हो पाएगा और न चाहिए तीस किलो में हो जाएगा तो आपको डलिया साइज़ चाहिए ना डलिया में पैक करवाना पड़ेगा आपको चलिए ठीक है तो हम दे देंगे आपको जो खुद आया है जोख देंगे डलिया का देना है आपको डलिया का भी पैसा देना पड़ेगा डलिया का आपका एक सौ बीस रुपये की एक डलिया पड़ रई है तो चलिए आपके लिए सौ रुपये लगा देंगे डलिया का दाम नहीं नहीं माला नहीं है उतने में ही हम देंगे बीस रुपये आता है ना भी है मैडम हाँ तो सौ रुपये का लगा रहे हैं डलिया का दाम अरे आपका पूरा हो जाएगा तीन चार हज़ार रुपया हाँ ठीक है अगले हफ्ते चलिए ठीक है कितना चाहिए तीस की अरे बहुत कम आप ले रही हैं तीस किलो में क्या होगा तो कितना कितना सेब लेना है पाँच किलो पाँच किलो तो हाँ तो आपका लग जाएगा पाँच हज़ार रुपया लग जाएगी आपकी

हाँ हाँ पाँच छः हज़ार

ठीक है नमस्ते मैम